मां पार्लर हलाईंदी आहियां त मां हिक दफ़ो मेकअप जो सामान ऑनलाइन वरितो हुयो मां इहो वापिरे करे ॾिठो त इहो ॾाढो सुठो निकितो ऐं ॿियनि माण्हुनि खे बि मेकअप ॾाढो वणियो त मूंखे लॻो त हाणे खां सभु सामान ऑनलाइन ई घुराइजे त मां ॿी दफ़ो गोल्ड जो गोल्ड जो वेक्स ऑनलाइन घुरायो ऐं मां उहो बि वापिरियो पर इहो वेक्स बराबरि थिए ई न पियो वेक्स जीअं कयूं पयां त चमड़ी ॻाणी पई थी वञे ऐं चमड़ीअ ते चिपकी पियो पए त असां खे इहो वेक्स फिटी करिणो पयो ऐं असांजा पैसा अॼाया विया त हाणे मां कॾहिं बि ऑनलाइन सामान न घुराईंदसि छो त उतां खां आयल सामान कॾहिं ई सुठो निकरंदो आहे